बगही मठ बहुत नीक मठ अछि वहाँ बहुत पुराना मठ अछि वहाँ पर बाबा तपेश्वर नारायण जी दुआरा स्थापित कयल गेल अछि वहाँ पर सप्ताहमे एक दिन एक सए आठ राम नाम जप होइत अछि वहाँ पर एक बड्ड नीक पोखरि अछि वहाँ पर भारी संख्यामे सभ स्थलसँ पहुँचैत अछि